फोटो फोटोग्राफी हम करै छियै अपना शौक सऽ जेना हम घरमे सजाके राखै छियै फोटो जेना शीशामे भरिके फोटो राखबे आब हम कोनो ठाम गेलिए ओहि ठाम हम फोटोग्राफी केलिए तऽ हमरा नीक लगलै ओहि ठाम ओहि जगह तऽ हम फोटो घिचा लेलिए आब ओहि फोटोके हम घरमे सजाके राखै छियै ई नहि कि हम फोटो नहि हमरा फोटोके दोकान छै नहि हमरा की कहै छै कि हम फोटोग्राफी कएके हम दोकानमे राखबै जे कि हम नै तऽ मोबाइल पर देबै नेट पर देबै की हम फेसबुक पर देबै की व्हाट्सअप पर देबै एना हमरा कोनो शौक नहि छै कि फोटो घिचाके हम दिए फोटोग्राफी हम फो मोबाइलमे दिए आ नहि ताकि जाके की कहै छै ककरो दोकानमे राखै छिके अपना दोकान हमरा तऽ छै ने हम अपना शौक से फोटो घिचाबै छियै अपना घरमे राखै लए आओर अपना घरमे हम फोटो शौक से घिचाके हम राखै छियै कतौ जाइ छियै तहनो हम फोटो घिचाबै छियै जेना हमरा जे नीक लागल ओहि जगह कतौ गेलिए ओतऽ नीक लागलै तऽ हम फोटो घिचाके ओहि ठाम हम राखि देलिए ओहि ठाम से हम फोटो लऽके हम चलि अयलहुॅं अपना घरमे राखि लेलिए जे कि हमरा नैहरेमे जाइ छी कहै छी कि एक टा फोटो घिचाके हमरा दऽ दे हम राखबौ हम दऽ दै छियै राखै छियै घरमे ओइ दुआरे हम फोटो घिचाबै छियै